गाड़ी बुक कयने रही तऽ गाड़ीमे बहुत डरेबर मास्क नहि लगेने हए तऽ गाड़ीमे बहुत कचरा गर्दा हए करोनाके हल्ला हइ तऽ डरेबर मास्क नहि लगबै हइ तऽ ओहिसन गाड़ीपर हमे केना जेबै कचरावला गाड़ीपर मतलब गर्दा हइ तऽ हम गड़ी मालिककेँ कहबै तऽ अहाँके नाम बदनाम होत कोइ नहि बैठत गाड़ीपर कहत मास्क नहि हइ कचरा हइ मतलब साफ उफ नहि करै ह् करयके तऽ अहाँ साफ करियौ तब ने हमे अर बैठब